ہیلو سلیم ڈرائیور بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کو کال کیا مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا بالا گنج سے تو پرسوں صُبح جانا ہے مجھے اور اِس لیے میں نے آپ کو فون کیا میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ کام کرتے ہیں اچھا تو ہم لوگوں کو پہنچا دیجیے پچھلی بار آپ کے یہاں ہی سے ہم نے بکنگ کی تھی ہم چار لوگ ہیں سر ہم لوگوں کو یہاں بالا گنج سے ریلوے اسٹیشن جانا ہے پرسوں دوپہر دو بجے آپ جتنی جلدی آ جائیں گے اتنا اچھا ہوگا کیونکہ ٹرین کا معاملہ ہوتا ہے نا اگر تاخیر ہو جائے گی تو ٹرین ہماری چھوٹ بھی سکتی ہے اِس لیے پلیز جلدی آ جائیے گا اور جتنا کرایہ ہو مجھے آپ واٹسایپ پہ بتا دیجیے یا کال کر لیجیے گا تاکہ میں آپ کو کرایہ بھی ابھی ہی دے دوں تاکہ بعد میں کسی قسم کی دقت نہ ہو اور بعد میں کوئی بھی بات خراب نہ ہو تو ایسا کر دیجیے گا آپ اور اور ہاں آپ وقت پہ آ جائیے گا اگر جتنا جلدی ہو سکے آ جائیے گا